परिवारमे स्त्री पुरुषके भूमिकाके बारेमे बता दी तऽ आब अहाँ जनरली कहल जाइ छै एतय जे पुरुषके काज होइ छै बाहरी आओर स्त्रीके काज होइ छै घरक काज होइ छै जेना आओर आओर भी एहिमे कई तरहके पहलू छै जेना भए गेल बच्चासभ जेना भऽ गेल बुजुर्गसभ तऽ बच्चासभ जे होइ छै तऽ बच्चाके ओकरा पसन्द आओर नापसन्दके अनुसार जे छै से ओकरा काम देल जायत अछि जेना आब कोनो कोनो छोट बच्चा छै ओ कि कए सकैए ओकरा कोन चीजमे मतलब दिलचस्पी छै ओ की कए सकैए जेना कोनो बच्चाके पढ़ाइएमे खूब अथि छै तऽ ओकरा फेर कोनो तरहके किछु परेशान नहि कयल जाइ छै ओ जे छै से ओकरा पढ़ैएमे व्यस्त रहै छथि आ जे केओ नहि पढ़ै तढ़ै लए नहि ओतेक अथी उत्सुक छथि तऽ एतय कइ तरहके आओर छोटा मोटा काम होइ छै जेना कोनो कोनो बच्चा जे छै से अपन कनि पशु पालनमे बच्चेसँ लागि गेलथि अपन पशुके पालन करय लगलथि आओर जेना महिलाके काम भऽ गेल तऽ महिलाके काम भऽ गेल जे घरके सारा काम जे होइ छै जेना खाना बनेनाइ घरके सफाइ कयनाइ कपड़ासभके साफ केनाइ पूरा घरके साफ सुथरा रखनाइ प्लस खाना बनेनाइ बहुत बड़का काम होइ छै महिलाके आओर पुरुषके काम होइ छै जे ओ खाना जे बनतै ओकर उपार्जन केनाइ मतलब उपार्जन केनाइ ओ सारा चीज लऽ कऽ देनाइ अनाज ला कऽ घरमे देनाइ आओर तरह तरहके सारा समान सभ देनाइ आओर जेना बुजुर्ग होइ छै बुजुर्ग होइ छै तऽ हुनका हमसभ जे छै से हुनकर अनुभवकेँ लेलहुँ हुनकर अथि व्याख्याकेँ लेलहुँ जे ओ केहन तरहके की हमरासभके अथि दैत छथिन निर्देश दै छथिन हुनकर निर्देशके पालन करैत कोनो तरहके जे छै से काजकेँ हमसभ पूरा केलहुँ से से बढ़िआँ रहै छै कोनो बुजुर्गके बुजुर्ग बुजुर्गके अथी लेलासँ जे छै से कोनो भी कार्य नीक जँका सफल होइ छै किआकि हुनकासभके कोनो भी चीजके अनुभव रहै छनि तऽ ओ काज बहुत नीक जँका सफल होइए आओर नीक जँका पूरा होइए